हैलो सर मैंने थोड़ी देर पहले मेरे स्थान चदर सदर चन्द्रशेखर वार्ड में मेरा खाना ऑर्डर किया था लेकिन मैंने लेकिन आपका जो प डिलीवरी बॉय होता है उसने फ़ोन नहीं उठा रहा है ना मेरा फ़ोन उठा रहा है न ही मुझे कॉलबैक कर रहा है तो आप मुझे बताइए कि मेरा खाना कब तक पहुंच जाएगा और उनको फ़ोन लगाइए जो मेरा खाना लेकर आया है क्योंकि मुझे जल्दी खाना खाना है मैंने काफी देर से पहले खाना ऑर्डर किया था